اگرچہ میں خود کسی مخصوص علاقے میں نہیں ہوں لیکن عمومی طور پر دیکھا جائے تو دنیا مختلف علاقوں میں خواتین کا کردار وقت کے ساتھ نمایاں طور پر تبدیل ہوا ہے ماضی میں خواتین کو عمومی طور پر گھریلو ذمے داروں اور بچوں کی پرورش تک محدود سمجھا جاتا تھا ان کی تعلیم اور معاشرتی سرگرمیوں میں شمولیت محدود تھی حال آج خواتین نے معاشرتی تعلیمی سیاسی اور معاشری معاشی میدانوں میں بڑی ترقی کی ہے کئی خواتین نے اعلیٰ تعلیم اور پیشہ ورانہ مناصب پر فائز ہو کر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے خواتین کے حقوق کے حوالے سے شعور میں اضافہ ہوا ہے اور وہ زیادہ آزادانہ اور خود مختار فیصلے کرنے کے قابل ہوئی ہیں مستقبل امید کی جاتی ہے کہ خواتین کا کردار مزید مضبوط ہوگا اور وہ مختلف شعبوں میں اپنی موجودگی کو مزید وسعت دیں گی جس سے معاشرے میں صنفی مساوات کو فروغ ملے گا یہ تبدیلیاں مختلف عوامل کی بدولت ہوئی ہیں